नमस्ते सर जी कह रहे थे किस रेस्टोरेंट से बोल रहें किचन किंग रेस्टोरेंट से आपके यहाँ आपके मेन्यू में क्या क्या है मेन्यू बताइए तब उसी में हम मतलब नॉन वेज वेज दोनों मिल जाएगा चौमीन बर्गर बटर चिकन चिकन का बताइए बटर चिकन फूल प्लेट कितने का है और और हाफ़ प्लेट और पनीर टिक्का फूल प्लेट हाफ़ प्लेट एक सौ सत्तर और जैसे कि हम आपके रेस्टोरेंट में आएँ तो वहाँ सीट बुक करना पड़ेगा कि फ़्री मिलेगी इस तो मतलब सीट टेबल का भी चार्ज देना होगा कि नहीं अच्छा पार्टी है अगर हम डिलेवरी कराना हो तो मतलब हो जाएगा तो मतलब चार्जेस कितना चार्ज है होम डिलेवरी का क्या सिक्स वन वन अच्छा ठीक है हमें मेहमान कुछ आए हुए थे हम सोचे आपके यहाँ आ आते हैं तो आपके रेस्टोरेंट में तो डिनर के लिए हाँ डिनर के लिए आपके यहाँ आना है आज ही रखना है डिनर के लिए तो आपके यहाँ बेस्ट आपका बेस्ट वह डिश क्या है सबसे अच्छा सबसे अच्छा डिश आपकी क्या है मटन बिरयानी मिलेगी मटन बिरयानी में फूल प्लेट क्या रेट है चलिए अच्छा ठीक है हमें आना होता है तो हम आपको कॉल करते हैं